असांजे परिवार में खोड़ सांस्कृतिक परम्पराऊं आहिनि हुननि मो में न ॿारनि ॿार जे जनम खां वठी करे हुन जी शादी ताईं जेके मेन मेन थींदियूं आहिनि जीअं ॿारु पैदा थियो उन जो असां छठी कंदा आहियूं छह ॾींहुं छठी कंदा आहियूं उन खां पोइ असां पंहिंजी रीतियुनि जे अनु मतिलबु पंहिंजे अनुकूल असां उन जो अॻिते हली करे जनेयूं संस्कार बि कराईंदा आहियूं और उन खां पोइ उन जे विवाह जूं तियारियूं हूंदियूं आहिनि और ईअं शुरू खां वठी हलंदियूं आहिनि जेके असांजे समाज में सिंधी समाज में मेन आहिनि और त्योहारनि में बि में इहो ई आहे की झूलेलाल जी जो शुरू खां जेको असां कंदो आहियां ऐं झूलेलाल जी जो चालीहो हलंदो आहे ऐं टीजड़ी वृत रखंदा आहियूं इन में बि शुरू खां ईअं ई परम्परा हलंदी आई आहे की सुबुह जो उथी करे सभु असां सरगी कंदा आहियूं पहिरियों उन खां पोइ असां वृत रखी पूजन कंदा आहियूं मंदरु वेंदा आहियूं परसाद वग़ैरह चढ़ाईंदा आहियूं भॻवान जो आशीर्वाद वठंदा आहियूं असांजी ईअं शुरू खां परम्परा हलंदी ईंदी आहे और अॻिते बि हलंदी ईंदी